अ हेल' ओइ बे नोंनि दैया एबारनिया एबारनि दै सोनाया मोजां नङादै बाहाय मोनामदों आरो हाब्रु बायदि बाहाय गुफुर गुफुर जादों बे औ बे दैया बिदि मोजां नंद्राया जोंथ' जादो माने बबेबा खालामबाय नामा नोंसोर बेफोरबायदि बहाबा दैनि माबाफ्रा कर्मसारिफ्राबो एसे मोजां नङाबो जानो हागौ होमब्ला बिदिब्ला जोंबो जोंबो बे दैखो लोंबाथ' जोङो बेमार जागोन ना जोङो आरो औ दा आरो जोंनो आरो पाब्लिकफोरनोबो बिदि दै होनाया बिदि मोजां नङाब्ला बे दैखो लोंब्ला बेमार जाब्ला बेखायनो मोजां दै हो नङाब्लाथ' जोङो सारनाव क'मप्लेन होनाय जागोन अ ओमफ्राय दैया दा दिनैथ' दिनै बेबादि सफायबाय खिन्थु गाबोननिफ्राय बेबायदि लाबो नांला बाहाय मोजां दैखो लाना फै दाखालि दैयाथ' एसां गाज्रि नङामोन मोजांमोन सिगाङाव जेरैबायदि लाबोदों बेबायदिनो लाबोब्लानो जाबाय आरो गेजेर गेजेर बेबायदि माब्लाबा ओइ लाबोनो गोनां जायोबोला बुहुद क'मप्लेन जागोन आरो बुहुद गाज्रि मोनजानाय जागोन आरो बेफोर नोंनि दै

दे होमब्लालाय ना दोन्थ'नोसै दै दे बिदिब्ला मोजाङै माबा खालामब्लानो जाबाय दैखो होब्लानो जाबाय